ہیلو جی السلام علیکم جی سر ہم پٹنہ سے آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو گھومنے گھومنے جانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مہا بودی ٹیمپل گھومنا ہے یس سر یس سر پتہ چلا ہم لوگ سات لوگ ہیں مہا بوودی ٹیمپل یس سر یس سر لیکن ہم لوگ کو دیکھیے گاڑی ایسا ہونا چاہیے جو سات ہی لوگوں کا ہو سیون سیٹر چاہیے یس سر لیکن مہا بودی ٹیمپل گھومنے کے بعد پھر سوچیں گے

اچھا پوری فیملی ہے سب کوئی چاہیے

یس سر آپ کی بات بہت اچھی لگی شکریہ سر